ہمارے یہاں پر برائڈل لہنگا بہت اچھا ملتا ہے جس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ پرائزیز میں کوالٹی میں بہت اچھا ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارے لہنگے کی پوری مارکیٹ ہے اگر کوئی لہنگے برائڈلز لہنگا خریدنا چاہے تو وہ یہاں آ سکتا ہے برائڈلز لہنگے کے لیے ہماری مارکٹ بہت فیمس ہے جو بہت ہی کم کم سا پرائز میں ملتا ہے